मेरे यहाँ पे एम्बुलेंस की उपलब्धि तुरंत नहीं हो पाती है जिसके कारणवश कई बार अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्युँकि एम्बुलेंस समय पे पहुँच नहीं पाता है तो होता है क्या है कि अगर कोई बीमार है तो समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है तो उसकी वजह से उसको उपचार समय पे नहीं मिल पाता है और अगर कोई लाइक अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उनको इंस्टेंट एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है पर हमारे यहाँ एम्बुलेंस की कनेक्टिविटी थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस की सुरक्षा तुरंत नहीं पाती है इसलिए बहुत सी परेशानियाँ होती हैं जैसे कि एक बार में मेरे यहाँ पे एक व्याक्ति को थोड़ा प्रॉबलम हुआ और उन्हें इंस्टेंट एम्बुलेंस की ज़रूरत थी क्योंकि वो मूर्छित होकर गिर गए थे पर एम्बुलेंस की उपलब्धता तुरंत ना होने के वजह से हमें उन्हें बाइक पर बैठाकर हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा जिसमें उनकी तबियत और ख़राब हो गई इसके वजह से उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना पड़ा अगर एम्बुलेंस की उपलब्धता वहाँ होती तुरंत अगर एम्बुलेंस आ पाता तो उन्हें इतनी कठिनाईयाँ नहीं सहन करनी पड़तीं